इधर चैनपुर में हरसु ब्रह्म का स्थान है जिसकी हम ब्राह्मण लोग बहुत मान्यता करते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं वहाँ जितने भी भूत प्रेत के लोग जो होते हैं वो जाते हैं अपने ब्रह्म की शान्ति के लिए जाते हैं और घर परिवार की बाधा के लिए जाते हैं तो हम लोग भी वहाँ जाते हैं अपना पूजा पाठ करते हैं वहाँ शालिवाहन राजा के द्वारा जो है अपने पुरोहित का घर गिरा दिया गया है जिससे हरसु पांड़े जो है और जब ठान लिए कि हमको जो है इसको तहस नहस कर देना है उसके घर में जाकर के बैठ गए तो अपने सैनिकों के द्वारा बाहर निकाल के फेकवा दिया उसके बाद वो उसके नापदान के द्वारा जाकर के उसी आँगन में वहीं बेहोश होकर के प्राण त्याग दिए और ब्रह्म हो गए जिससे कि वो सभी ब्राह्मणों के विशिष्ट देवता हैं और हम लोग उनकी पूजा पाठ करने जाते हैं वहाँ भूत प्रेत बाधा की शान्ति के लिए जाते हैं बहुत से लोग श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ सब राजा का किला ढह गया और शालिवाहन का और उसके परिवार का समूल नाश हो गया वो शालिवाहन जो है बहुत से ब्राह्मणों को खिलाने का जो है संकल्प किया था तो उस समय वो क्या किया कि सभी ब्राह्मण भाग गए छोड़कर के तो अन्य अदर कास्ट के लोगों को जो है जनेऊ धारण कराकर के जो है किसी को ब्राह्मण किसी को वह किसी जाति के किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बना बनाकर के जो है अपना संकल्प पूरा किया फिर भी जो है उसका कुछ रह नहीं गया सब ध्वस्त हो गया ब्राह्मणों का बहुत ही मान्यता का हरसु ब्रह्म का स्थान है सभी ब्राह्मण वहाँ अपने ब्रह्म शान्ति के लिए जाते हैं